हाँ जी हाँ हाँ हमको थोड़ा ये बरसात का मौसम चल रहा है तो जूता चप्पल खरीदनी है तो कोई अच्छा जूता चप्पल हो जाे बरसात में ठीक से काम आए हाँ दिखाइए दिखाइए कौन कौन से क्वाल्टी में हैं बरसात में तो प्लास्टिक के ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं इसलिए प्लास्टिक वाले दिखाइए जो ठीक ठाक हों ठीक ठीक तो बस आ रहें अभी आ रहे हैं और निकलवाइए जो भी दिखाइए पहले दिखाइए क्वाल्टी दिखाइए कौन कौन सा अच्छा लग रहा है जो अच्छा आएगा तो पसंद होगा तो ले लेंगे हम हाँ ठीक है ठीक है आ गए हम दिखाइए आप तो हाँ ओके पैसे तो बताइए कम से कम ये क्वाल्टी दिखा दिए आप पैसे बताइए तो इसका दाम क्या है और कौन किस रेन्ज में है अरे हम तो सौ दो सौ वाला चाहते हैं बहुत कास्टली नहीं लेना चाहते हाँ सस्ते में चाहिए हमको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए न हाँ नहीं नहीं ये नहीं पसंद है और दूसरा दिखाइए हाँ हाँ और थोड़ा हाँ हाँ थोड़ा चलो ये ये तो नहीं पसंद है बाकी हमको थोड़ा और जो आज कल के नए फैसन में आए हैं उनको दिखाइए न अब ये भी नहीं पसंद है दूसरा दिखाइए दूसरा दिखाइए और थोड़ा हमको जल्दी भी है न तो थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा हमें दूसरे काम से जाना है दिखाइए अरे एक वो सामने लगा हुआ है उसको निकाल कर लाइए पहले वो कैसा है हाँ हमारे साइज का है नहीं ठीक है निकालो और पैर में तो हमारे ठीक है लेकिन इसका दाम वाम बताइए कितना है क्या लगेगा कुछ प्राइस का हम दाम वाम बताएँगे ठीक और

ठीक बा